पाण पंहिंजी रसोई में मौजुदु अलॻि अलॻि जेके बर्तन हूंदा आहिनि उन जी पाण ॻाल्हि कयूं त उन में रोटी ठाहिण लाइ सिपरी आहे केवी गैस तओ कूकर ब्लैंडर थाली चमची कटोरो गिलास ऐं इलाही शयूं आहिनि जेके रसोईअ में ऐं बर्तननि में सभु ज़रूरी आहिनि उन में पाण अलॻि अलॻि जो उपयोग मां तव्हांखे ॿुधाया त सिपरीअ जो उपयोग थींदो आहे भाॼी या नेड़ो सभु ठाहिण मे केवी आहे त उहा भाॼी ठाहियूं त पिया त उहो घुमाइण जे लाइ कमु ईंदो आहे गैस आहे त भई रोटी पाण जेकी कयूं था सिपरी न सभु उन ते रखी करे गैस चालू करे भई उन मां बाहि निकिरे रोटी करण जे लाइ थींदो आहे तओ आहे त उन ते फुल्का पचाइण जे लाइ कमु ईंदो आहे कूकर आहे त भई भुगी भाॼी आहे भई घणा ई सिंधी आहिनि उन में चांवर बि चाड़ीदा आहिनि कूकर उन्हनि जे लाइ यूज़ थींदो आहे भई ब्लैंडर आहे त उन में ॻाल्हि कया त ग्रेवी ठाहिण जे लाइ कमु ईंदो आहे भई टमाटो आहे या ॿी शयूं आहिनि त उन में इन जी ग्रेवी ठाहींदा आहिनि इन खां पोइ ॻाल्हि कयां त थाली आहे थाली भई पाण उन में सभु रोटी जेकी कई आहे उहा प्रिष ए करे पाण उन में खाईंदा आहियूं कटोरो आहे त भई भाॼी आहे रसे वारी भाॼी आहे या ॿी कहिड़ी भाॼी थिए दालि चांवर आहिनि त दालि आहे त उहा पाण कटोरे में प्रिष ए करे गॾु खाईंदा आहियूं चमची आहे त भई रोटी पाण उन सां खाईंदा आहियूं गिलास आहे त पाणी पीअण जे लाइ गिलास जो यूज़ कंदा आहियूं त इहे पांजा सभु जेके रसोईअ जा अने रसोड़े जा जेके आहिनि पाण उन जो अलॻि अलॻि यूज़ कंदा आहियूं